चित्रकला एक बहुत अच्छी कला है क्योंकि चित्र के माध्यम से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है समझ सकता है और अपने को यदि चित्र बनाना है तो पहले अपने माइंड में उसका पूरा डायग्राम तैयार होता पिक्चर तैयार होती हैं तभी व्यक्ति चित्र बना पाता है जब वो चित्र माइंड में बनता है तभी वो कागज़ पर बनाया जाता है एक सीट पर बनाया जाता है और मैंने भी ऐसे बहुत सारे चित्र बनाए हैं जो बाद में मुझे महसूस हुआ कि यार इसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं उसको सुधारा जाए और चित्रकला के माध्यम से अपने को पुराने इतिहास की जानकारी मिलती है या अपन कुछ दर्शाना चाहते हैं तो चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं और विशेषकर के जो मुख बधिर जो बच्चे होते हैं लोग होते हैं वो अपनी बातों को चित्र के माध्यम से ही समझा सकते हैं क्योंकि उसमें कला होती है वो बोल नहीं पाता लेकिन अपनी कला का प्रदर्शन वो चित्र के माध्यम से कर सकता है वो चित्रकला बहुत ही शानदार कला है इससे बच्चे भी बहुत जल्दी सीखते हैं वो जल्दी केच करते हैं क्योंकि चित्रकला सबसे पहले संकेत और चित्रकला ही प्रचलित थी आजसे पाँच हज़ार साल पहले लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था तो वो अपनी बातें चित्रों के माध्यम से या कुछ चिन्हों के माध्यम से बताते रहते हैं जिससे उनको आगे जाकर कुछ इतिहासकारों ने अध्ययन किया है जिससे पता लगा कि ये इस बात को कहना चाहते हैं या इसमें ऐसा लिखा गया है जो आज हमारे भारत में अनेक स्थानों पर पुरातत्व विभाग में ये जानकारी निकाली है और सेल चित्रों के माध्यम से भी अपने को जानकारी प्राप्त होती है